میں ایک موقع مجھے اس وقت کے بارے میں جب میں ایک پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اور میرے بہت سارے ساتھی تھے اور ایک مقررہ تاریخ میں مجھے اوپر چڑھنا تھا اور میں چڑھ رہا تھا تو میرے اوپر نہیں چڑھ پایا اور میرے جو ساتھی تھے وہ میرے سے اوپر چڑھ گیے تو وہ پہلے پہنچ گیے تھے میں بہت دنوں سے وہاں چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے بچپن سے ہی پہاڑوں میں اور اونچی جگہوں پہ چڑھنے کا شوق تھا اور ہم سب ریس لگا رہے تھے کہ اس پہاڑ پہ پہلے کون چڑھ پائے گا لیکن میرے دوست پہلے چڑھ گیے اور میں پہلے نہیں چڑھ پایا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے دوست میرے سے پہلے چڑھ پائے اور مجھے بھی خوشی ہے میں بھلے بعد میں چڑھا لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ میں اوپر چڑھ گیا کیونکہ مجھے بچپن سے شوق تھا پہاڑوں پر چڑھنے کا اس لیے